अंधविश्वास के बारे में ऐसा मानना है जैसे हम और हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग यह मानते हैं कि भगवान को मूर्ति को चम्मच से दूध पिलाएँ तो वह भगवान की मूर्ति चम्मच से दूध पी लेती है मेरा ऐसा मानना नहीं है पर मैंने कई बार कुछ लोगों को भगवान की मूर्ति को चम्मच से दूध पिलाते हुए देखा है और मैंने ऐसा देखा भी है कि चम्मच से दूध पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है मुझे देखकर मुझे भी उस पर ऐसा विश्वास होने लगा है कि शायद भगवान की मूर्ति जो है वह चम्मच से दूध पी लेती है मैंने कई जगह कई बार कई लोगों को इस तरह ऐसा करते हुए देखा है पर मैं ये मानती हूँ कि ये अंधविश्वास है पर मैंने कई लोगों को इस तरह से करते हुए देखा है और मैंने खुद भी चम्मच से भगवान को चम्मच से दूध पिलाते हुए देखा है तो अब मेरा भी मुझे ये मानने लगा है मेरा मैं मन मानने लगा है कि शायद भगवान की मूर्ति जो है वह चम्मच से दूध पीती है